आर्ट एंड क्राफ्ट की एक ऑनलाइन स्रोत है जिसे मैं फॉलो करती हूँ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ड्रॉइंग की टिप्स के लिए इससे मुझे बहुत अधिक टिप्स मिलती हैं और यह पता चलता है कि मैं अपनी ड्रॉइंग में क्या क्या गलतियाँ करती हूँ उन गलतियों को मुझे दोबारा दोबारा नहीं दोहराना है उस ऑनलाइन स्रोत से मुझे काफी चीज़ों में मदत मिलती है और मैं उससे काफी चीज़ें सीखती हूँ नई तकनीक के बारे में भी सीखती हूँ रंग भरने की जो पुरानी तकनीकें मैं अपनाती थी उस उसे हटाकर अब मैं नई चीज़ें सीखने लगी हूँ और इससे मुझे काफी चीज़ों के बारे में पता भी चला है ड्रॉइंग के माध्यम से अब मैं घर में ही काफी चीज़ें बनाके उनका बोर्ड बनाती हूँ और उन चीज़ों को अब मैं लोगों को बना बना कर के भी देती हूँ जिससे वह बहुत प्रसन्न होते हैं और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है